सो गोव्याची ही जी एण्टर्टेन्मेंट इंडस्ट्री आसा ती चडशी म्हणल्यार अशीं गांवांत नाटकां लायक नाटकां आसतात आनी इवन रविंद्र भवन जें आसा कला एकडेमी हांगां खुबशे तियात्र म्हणू जातात सो हीं जीं गांवांत नाटकां आसता थंय चडशे इशू फेस जायना तेंकां बिकॉज गांवाचेत लोक आसता आनी तेंचे कोंकणीचे डायलॅक्ट आसता तेंची कोंकणी उलोवपाची लायक ही कोंकणी भाशा तेंचो एक्सेंट बिक्सेंट सेम आसता सो एकूच भाशेन उलयता तेमी सो तेंकां तितली गांवाचीं नाटकां बिकटां आसता तेंकां चड इशू जायना बिकॉज चडशीं लोकां अमकीत कोंकणी उलयता अमकेच भाशेची कोंकणी उलयता बट तियात्र आसता हे सगल्या खातीर ओपन आसता सो थंय मातशी क्रिस्तांवाची कोंकणी अशी येता आनी थंय मातसो इशू लायक लोक फेस करता जशे की केन्ना लायक मोस्टली तियात्र क्रिस्तांव कोंकणीन डायलॅक्ट आसता लायक क्रिस्तांव आनी हिंदू दोन वेगळी कोंकणी उलयता सो चडशी क्रिस्तांवाची कोंकणी आसता ती थंय प्रिफर करता सो जो कोण मनीस लायक हिंदू मनीस लायक यू नो क्रिस्तांवां लायक तियात्रान वचपाक सोदता बित्ता तेंकां मातसो थंय इशू जाता आनी इवन स्क्रिप्ट लायक कोंकणी भाशा पळोवन तेंकां स्क्रिप्ट दिवपा पडटा आनी इवन रिलिजन आतां हांवेन सांगलें की कोंकणी आनी हिंदू लायक क्रिस्तांव आनी हिंदू ही दोन तरेकेची कोंकणी उलयतात थंय सुद्दां इशू जाता आनी आनीक इशू जाता जीं भायलीं लोक आसता जशें की कारवारच्यान नाल्यार यू नो म्हापशेच्यान जीं येतात तेंची कोंकणी सुद्दां वेगळी आसता म्हापशेची लोक मातशे दुसरे हितून उलयता कोंकणी आनी इवन कारवारची लोकाची तर कोंकणी मातशी हांगां थंय अशें तमील भाशेन आसा तेंची कोंकणी कोंकणी जी आसा ही खूब लायक डायवर्स आसा आनी लोक खूब तरेकेंत कोंकणी उलयता आनी त्या खातीर एण्टर्टेन्मेंट इंडस्ट्रीन मातसो तेंकां इशू फेस करपा पडटा बिकॉज अमकीच तरेकेची कोंकणी थंय प्रिफर करतात